मैं जब अना महीनें का समान लेने के लिए बाज़ार गयी अभी से दो तीन दिन पहले तो मैंने बाज़ार में एक नया साबुन देखा और वह साबुन मैंने उसमें खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी बच्चों बच्चे भी साथ थे उन लोगों को भी वह साबुन काफी पसंद आया और सभी ने कहा कि आप यह साबुन ले लीजिए मैं जब साबुन लेकर घर आई और जब हमने साबुन का उपयोग किया तो वह साबुन बहुत ही बेकार निकला और उसमें केवल खुशबू ही अच्छी थी उसकी महक बहुत अच्छी थी परंतु वह उपयोग के लायक बिल्कुल नहीं था वह इतनी जल्दी पानी में गल जाता है कि दो दिन के अंदर ही वह साबुन पूरा ख़त्म हो गया तो मैं वह साबुन पाकर बिल्कुल भी नाखुश हूँ